दायो जोंनि जायगायाव आइजो नुजाथिया जोबोद खम गेलेनायनि मुलुगाव मानो होनबा जोंनि जायगायाव दायो लाइक बिमा फिफाफ्राबो आरो न'खरफोराबो आइजोफोरखौ गेलेनायाव जों मदद होया एबा सापत होया आरो ओनदैनिफ्रायनो बे गेलेनायाव थांनायनि इनभारमेन्ट आनो गैखाया स' आइजोफोरनि नुजाथिया जोबोद खम आरो आङो सानो जे बियो सोलायनायनि गोनांथि दंथारो